बिहारमे राजनैतिक मुद्दा अच्छा ना हइ जैसेकि कभी राजदेके राज रहलक तऽ कभी भाजपेके राज रहलक तऽ सभ अपना अपना हिसाबसँ चलयलक अब जैसेकि आब राजद के राज हइ तऽ ओकरे हिसाबसँ पुलिस प्रशासन ईसभ मन्त्रीसभ चललक छोटा मोटा जे हइ से अब कभी भाजपाके राज हइ तऽ ओ अपने हिसाबसँ चलयलक आ बिहार तऽ जनबे करै छियै जे केहन मतलब कि गुंडागर्दी राज हइ शाम होयलक लूट पटंग चालू हो गेलक कभी जैसे सुनसान जगहपर हइ तऽ कोइ छुपिए गेलक वहाँसँ आना जाना भी बन्द हो गेलक पब्लिकसभके मारपीट छीन छोर ईसभ मतलब कि बहुत ज्यादे बिहारमे होइत छै तऽ एहि सभके लेल थोड़ा सा व्यवस्था कानून सही होयके चाहियै कोइ भी अगर राज हो राजद हो अपना अथी राजनैतिक धारामे चाहे भाजपा हो कोइ भी हो लेकिन थोड़ा सा सही ढङ्ग व्यवस्थामे चलाय ताकि अच्छा रहय यहाँके कानून व्यवस्था ताकि गुंडागर्दीसभ ना होय बेसी इएह हम चाहैत छियै